हैलो हाँ जी हाँ मैडम आप ने जो जगह बताई थी मैं वहीं खड़ी हूँ मैम आपने जो जगह बताई थी हमें जहाँ बुलाया था हम वहीं आए हैं अच्छा आप बताइए आप ने कौन सा ड्रेस पहन रखा है तो आप सड़क पर खड़े हैं या आप कहाँ खड़े हैं आप अपने एरिया का नाम बताएंगे अच्छा जवान नगर लेकिन मैं तो मामा की होटल खड़ी हूँ आपने यही जगह हमें बताई थी मैं वहीं आके खड़ी हूँ रुकिए मैं बात करती हूँ पूछती हूँ हाँ मैम मुझे एड्रेस मिल गया मैं आ रही हूँ आप वहीं खड़े रहिएगा आ रहे हैं आ रहे हैं आप कहीं जाइएगा मत अब आप मुझे मतलब सड़क पर ही मिलिएगा आप दाएं साइड हैं या बाएं साइड में हैं हाँ अपनी मैम ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा क्योंकि हाँ ठीक है आ जाइए मैं आपके लोकेशन लोकेशन पर खड़ी हो गई हूँ आप आ जाइए जल्दी करिए मैडम इतनी देर हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह चलती हुई रोड है मैडम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हाँ जल्दी करिए पीछे मेरे गाड़ी बार बार अपने हॉर्न बजाए जा रही है मैडम देखिए मेरी गाड़ी का नंबर है नाइन ज़ीरो सेवन नाइन यह देखिए आप वापस से अपनी ड्रेस का कलर बताइए मैम आप के सामने ही गाड़ी खड़ी है आपको दिखी नहीं अभी तक आइए मैम जल्दी आइए मैम मैं खड़ी हूँ आप जल्दी करिए आप रास्ता देख के पार करिएगा क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है कितना टाइम और उन लोगों को आने में लगेगा उनको जल्दी बुलाइए मैडम कितने लोग हैं आपके साथ में दो और हैं तो वो आप के साथ वहीं जाएंगे जहाँ आप जाएंगे क्योंकि मैं एक जगह ही छोड़ूँगी सबको अलग अलग छोड़ूँगी नहीं हाँ तो आप जल्दी बुलाइए उनको भी कितना टाइम लगेगा ठीक है आजाइए मैम मैं वेट कर रहा हूँ आपका वेट कर रही हूँ मैं आपका धन्यवाद